चोरक मूँह चान सन देखयमे गुलाम सन एकर मतलब ई भेलै जे चोर जे रहै छथिन हुनकर मूँह रहै छनि चान सन एकदम चण्डाल सन आ देखयमे लागै छथिन एकदम सुन्दर शरीफ जँका जे हुनका किओ चोर नहि कहि सकै छनि ओसभ मने जेहने सभ रहैए तहिना चोरो देखयमे लगै छथि ताहि दुआरे से कहल जाइ छै चोरक मूँह चान सन आ देखयमे गुलाम सन आ दोसरमे एगो आओर कहल जाइ छै मूँह सुन्दर चालि छुछुन्दर हमरासभके मिथिलामे ईसभ फोतली छै एकर मतलब ई भेलै जे मूँह तऽ हुनकर सुन्दर छनि लेकिन चालि तऽ हुनकर सुन्दर नहि छनि मूँह सुन्दर भेलासँ की होइके छै चालिओ ने व्यवहारो ने सुन्दर रहयके चाही तहन ने व्यवहारके प्रचार हेतनि तहन ने लोक हुनका नीक कहतनि एगो मूँहे सुन्दरसँ सुन्दर ने कयल जाइ छै चालिओ क्रिया सुन्दर बनायल जाइ छै जे ओ सुन्दरताके वर्णन होइ छै हर चीजके सुन्दरताइ देखयके चाही ताहि दुआरे हमरासभके मिथिलामे कहल जाइ छै जे मूँह सुन्दर चालि छुछुन्दर जे मूँह सुन्दरसँ की चालिओ सुन्दर रहयके चाही जेनाकि चालि एतेक सुन्दर रहयके चाही जे किओ भी कहै नहि नहि आहा देखियौ हिनकर चालि कतेक सुन्दर छनि मूँह खराबो छनि तऽ छनि लेकिन चालि तऽ सुन्दर छनि तैँ कहै छै जे मूँह सुन्दर आ चालि छुछुन्दर दुनूके सुन्दरताइसँ सुन्दरताइ होइ छै एगो सुन्दरताइसँ सुन्दरताइ नहि होइ छै आ दोसर जे ओ जे कहलहुँ पहिले चोरक मूँह चान सन आ देखयमे गुलाम सन से दुनूके सुन्दरताइ सुन्दरताइ होइ छै चोरोके रखयके चाही जेकि जे नहि चोरके मूँह चान सन आ देखयमे गुलाम सन से नहि रहयके चाही हुनको सभकिछु सही रखयके चाही